جی ہیلو السلام علیکم جی آپ کرشمہ راوت ہیں جی تو ہمیں تو ہمیں کرشمہ راوت والا میک اپ کرانا ہے ہاں تو آپ کتنی کتنے پیسے لیتی ہو بہت زیادہ آپ نے بتا دیا کچھ کم کیجیے اتنے نہیں لیتی بہت بتا دیا پچاس ہزار معنی رکھتا ہے ہاں تو سب سے لیتی ہیں نا ہاں ہم اس بار کچھ زیادہ بتا دیے آپ تھوڑا کچھ کم کیجیے اتنے کا ہی ہو پائے گا کیوں ایسا کیوں ہے جی تو آپ جو فیشئل کا کتنا پیسہ لیتی ہیں فیش پچاس ہزار فیشئل کا تو آپ نے بہت بتا دیا کچھ کم کیجیے اور تھریڈنگ وغیرہ کا کتنا لیتی ہیں ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار بہت ہے کچھ کم کیجیے میں آپ کی شاپ پر میں آپ کی شاپ پر آنا چاہتی ہوں یہ سب کرانے ہاں ہم نے سنا کرشمہ راوت بہت اچھا میک اپ ہے تو ٹھیک ہے تو ہم آپ سے کروانا چاہتے ہیں لیکن تھوڑا پیسے کم لیکن تھوڑا پیسے کم کر لیجیے ہم آئیں گے تب پہلے بتائیے صحیح پیسے چالیس ہزار نہیں کچھ کم کیجیے اور تیس ہزار بتائیے ہاں تو ٹھیک ہے